हेलो हम तऽ पूर्णियाँ सऽ बाजि रहल छी अहाँ कतय से बाजै छियै हँ हऽ पूर्णियाँ तऽ खैर पूर्णियाँ तऽ खैर बहुत अच्छा शहर छै एतए तऽ सब व्यवस्था छै पढ़ए लिखएके बहुत बढिऑं व्यवस्था छै कतौ बाहर नहि जाय पड़ै छै घुमयके अत्ते नीक नीक जगह छै एतए एतए एकता छै सिद्धि काली मन्दिर पूरन देवी मन्दिर पार्क छै एतए दू तीन टा अत्ते नीक घुमयके जगह छै शान्ति मिलै छै एकदम अयलाके बाद बड्ड सुन्दर जगह छै पूर्णियाँ अहाँ अबए एतए तऽ एकटा ध्रुव उद्यान छै एकटा फनसिटी छै नेवालाल चौक पर बड्ड सुन्दर छै अहाँ बच्चा सब कऽ लऽ कऽ आबु बच्चा सब इन्जु खूब इन्जॉय करै छै बच्चा सब अत्तेक नीक लागत ओकरबाद एतय कपड़ा लत्ताक तऽ सब चीजके शोरूम छै मतलब कोनो एहन चीज छै जे अहाँकेॅं नहि मिलत सबकिछुके शोरूम छै भट्टे टा मे नहि सदरे माउल छै भट्टा मे छै पॉलिटेक्निक चौक तरफ छै लायन बाजार तरफ छै कयटा खुलि गेलै हे आब तऽ पते नहि हरेक चीजके ब्रान्डके दोकान माउल खुलल छै तऽ कॉम्प्लेक्स खुलल छै पढाइ लिखाइ तऽ कहियो इन्जीनियरिंग हऽ मैडिकल पढ़े लए ओ सब सबके व्यवस्था आब पूर्णियाँमे छै रहैए के लेल बहुत बड्ड नीक जगह छै पूर्णियाँ छै अगर कोइ रहए चाहे अपन बाल बच्चाके साथ तऽ बहुत सुन्दर जगह छै हाँ हऽ हँ हऽ पढ़े लिखेके बच्चा सब चीजके व्यवस्था छै अहाँ जे सोचले छियै तऽ बड्ड नीक सोचले छियै अहाँ एतए आबि कऽ आराम सँ रहि सकै छियै आओर अहाँके कोनो दिक्कतो नहि हैत एतुका लोक सब भी बहुत बढिऑं मौसम अत्ते अच्छा रहे छै मिनी दार्जलिंग कहल जाइ छै पूर्णियाँके ओहि लए गरमी जे बेशी रहत तऽ रातिमे बरखा बड्ड नीक मौसम छै एतुका सब किछु लय बहुत बढिऑं छै नहि आन तरहक नहि छै एतए व्यवस्था बेशी गरमी तऽ नहि छै कम्मे सम गरमी छै सब तरह के व्यवस्था एतए बड्ड सुन्दर छै हँ दिनमे बेशी गर्मी पड़ल तऽ रातिमे वर्षा ई सब तऽ सदरो लाइट अहाँकेॅं लगबै ने करत हम पूर्णियाँमे छियै लागत कि हम कोन जगह पर छियै अत्ते सुन्दर लागत अहाँ देखबै ने दिन कऽ राति कऽ तऽ बढ़िऑं जगह छै ने ई तऽ कहै छै एहि आस पास एहन शहरे नहि छै कोनो जत्ते बढ़िऑं ई जगह छै हँ बिजनेस सब करय लए फैक्ट्री सब बहुत बढिऑं छै हँ आराम सऽ रहि सकै छियै एतए अपन जीवन यापनके सकै छी ई जगह छै कतौ नहि जाय पड़त ठीक यऽ हँ हँ हँ हँ ठीक यऽ ठीक यऽ ठीक छै